दा माबा दाबायदियाव दानि मानसिफ्राथ' संनाय खावनायाथ' मालाय गोदान गोदान ओंखारदों जोंफोराथ' बिदि रोङा जों सङो खावो सबखौबो दा जुगावथ' जाला जोंफोरनि संनाय खावनाया जों थेवबो जाब्बा जुब्बा संनानै जायो न'वाव जोंहा आंनो गारजेन नालाय बेखौनो दा बायदिनि मानसिफोराथ' खुसि मोना जोंफोर संनायखौ दा बिदिनो सब आंनो सब संजोबो दा संनायाथ' थेवबो गारना थाङो बिसोरो न'नि बिहामजोफोरा गथ' ग'थाइ जोंनो सामलायनांगौ आरिनांगौ बिखौनो जाफैनांगौ जों संनायखौ जों संनायखौ जायाबा बिस्रा उफायानो गैया गारै गारै थांनाय नालाय जोंफोर दा आंनो संना दोन्नांगोन ओरिनांगोन सब नायफिनजोबनांगोन आंनो गासिखौबो आं सङाबा रावबो संनाय गैया जोंहा दा बिहामजोफोरा गथ' ग'थाइ दिनै नाय आंनो गारजेन नालाय आंनो संनांगोन खावनांगोन सब सब खामानिखौबो मावनांगोन दा मा उफाय खालामगोन गावसोरसो बेखौ जाफैयाबा सोर संनाय दंबावो गोदान बेफोरो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनाया दा आङो आंनो फाजा फुराखौबो सङो आलु फाजा बबेबा माब्लाबा बेदर फिसा लाबोबाबो आंनो संगोन आंनो खावनांगोन बिसोर जाफैनोल'सो नांगौ दा आं सङाबा रावबो संनायानो गैया आंसो सब संजोबनांगौ दा ओंख्रिया ओंख्रि गोबाब सङो लाफा मैगं आरो ओमफ्राय माब्लाबा आलुफोरखौ संना दोनो आङो बिखौनो जाफैनांसिगोन गथ' ग'थाइ दा बाइना होफैयाबाथ' रावबो बायना होफैयाबाथ' आं संना होआबाथ' रावबोथ' संनाय गैया बिखौनो संनानै दोनबाय मैगं न'वाव थाफैबा आंथ' लायनो हाया बुरै मानसि जि ओंख्रि दोनफैयो बिखौनो संना दोनो आङो लाफा ओंख्रिया जोंहा खारदै होगोन ओमफ्राय नाखौ थावजों एवना होगोन बेनोसै जोंफोरनि ओंख्रिया खारदै होनानै ओमफ्राय नाखौ थावजों एवना होबाय ओमफ्राय खारदै होबाय दै होबाय संख्रि होबाय बेनोसै जोंनिया दा दा माबोरै आरो फाजाफ्रा मोनसे ना मोनसे थाखागोन आलुवानो हदाय आलु बिनो फाजाया जोंहा नों माबाफोर संनोबा गोसोखांनानै नों संनागोन आलुफोरखौनो आरो ओमफ्राय फाजाफोरखौ आलु फाजा बिफोरनो मैगं थाइगं मोनबा मैगंखौ संनानै जाबाय लाइ मैगंफोरखौ बेनो जोंफोरनि ओंख्रिया